आइकाल्हि जे छै ने से लोगसबके नहबै अथीमे पहिले कल कल आर नहि रहै लोकके लोकसब जाइ रहै सब पोखरिमे नहबै लए आ पोखरिमे लोक कुइयाँसे पानी घीच कऽ नहबै रहै एहिसे लोकके शरीर स्वस्थ रहै रहै बाढ़ि आबि जाय आब होइ छै ने तऽ लोक कहै छै बहुत दिक्कत होइ छै लोकके हेलै लए नहि आबै छै हेलैके दिक्कत होइ गेलै हेलतियै ने तऽ हेलऽके काम अपन निकालि अथी कैर स्वस्थ रहै रहै हेलै रहै तऽ खानपान आब ओतेक से अथी नहि रहलैये माने बाढ़ि बाढ़ि आर आबैके बाद बहुत दिक्कत होइ रहल छै सेहे हँ मने पहिले तऽ रहै कऽ कल कुइयाँ नहि रहै कल नहि रहै से कुइयाँ रहै आ आब अथी रहै कोन चीज कहै छै कल नहि अथी रहै पोखरि रहै लोग तेना हेलै रहै बढ़िऑं से हेल कऽ बढ़िऑं से काम करै रहै हेलैके तऽ सिखले सिखले रहै लोग आब तऽ ककरो लुइरो ढंग नहि छै हेलतै आइकाल्हि लोग बहुत बीमार रहै छै इहए लए कऽ बीमार रहै छै तऽ ककरो शरीर स्वस्थ नहि रहै छै अभी हमही छियै ने तऽ हमहूँ स्वस्थ नहि छियै उपरेबलाके दुआसे चैलि रहल छियै कहुना कऽ बुझलियै ओते पैसा नहि छै जे ओते इलाज होइतै हमरा आरके बढ़िऑं सऽ उमहर घुमि जाउ इहाँ जगह छै जाके इलाज नहि कराए सकै छियै बुझलियै ने इहए लए कऽ इहाँ पूरा सुनि लेब ओहए सब जे छै ने हमरा आरके नहि तोरि सकै छियै बहुत दिक्कत होइ रहल छै पहिले बहुत बाढ़ि आबै रहै भै बाढ़ि बहुत आब बाढ़ि आबैके बाद घर अथी चैलि दहए जाइ छै किछो सऽ किछो ओहिमे बर्बाद होइ जाइ छै हमरा आरू बाढ़ि आबेक बाद बहुत दिक्कत होइ जाइ छै तऽ सबसे पहिले लोकके हेलै लए नहि आबै छै पहिले तऽ लोकके हेलै लए आबै रहै तऽ बहुत बढ़िऑं सऽ सब किछु कैर लै रहै कैर लै रहै बढ़िऑं सऽ आब तऽ काम नहि होइ रहल छै आब समस्याक समाधान केना होइतै से अहाँ आरके अपन अथी करियौ हमे आब तऽ बाढ़ि पीड़ितमे केना की होइतै